साढ़े इद्धर जेह्ड़े लोक न ओह् खुल्ले बिच्च शौच करदे न ते इ'यां मतलब कि साढ़े इद्धर इक जगह ऐ खे इयां खड्ड खड्ड बोलदे ऐ इद्धर उद्धर लोक सारे गै मतलब ग्रांऽ दे मुड़े होई गे जनानी बगैरा होई गेई ते ओह् उद्धर जन्दे न शाच करन ते ओह्दे कन्नै ज्यादा बड़ी ज्यादा प्राब्लम होंदी ऐ मतलब कि कोई बंदा उद्धरा जा दा होऐ बड़ी मुश्क आंदी ऐ ते लोकें गी आखना बी होऐ लोक मन्नदे नि हैन ऐ क्योंकि गोरमैंट ने इ'नें गी बारां बारां ज्हार रपेआ बी दित्ता हा कि फ्लैश बनाई लैओ घर इ'नें फ्लैश बनाई दी बी ऐ मगर नि इ'नें खेत्तर जाना होंदा ऐ खेत्तरे जन्दे जां कोई खड्डा चली जन्दे उं'दे कन्नै सानू बड़ा प्राब्लम होंदी ऐ कि जुदे कन्नै सानू बड़ी मुश्क बगैरा आंदी ऐ उद्धरा साढ़े जेह्ड़े ग्रांऽ दे सरपैंच पैंच न इ'नें गै कोई मतलब कि कुतै गोरमैंट गी आक्खियै कि जुन्दे घर नेईं फ्लैश हैन न ओह् बाह्र ओह् बनान उं'दे घर फ्लैशां बनान जां कोई बड़ा इ'यां कोई सरकारी जगह होऐ उत्थै कोई अपना ओह् लाइयै कोई सक स्कीम लाइयै गोरमैंट दी कि उत्थै फ्लैश बाथरूम बगैरा बनान ते एह् साढ़े ग्रांऽ दे बी जेह्ड़े ओह् न सरपैंच पैंच न एह् बी ढिल्ले न ज्यादा ते लोक हैन जेह्ड़े इ'नें एह् बि नि मन्नदे हैन जिन्दे घर फ्लैश हैन ओह् बी बाह्र ब बज्जर जन्दे बाह्र शौचालय करदे उं'दे कन्नै बड़ी मुश्क बगैरा होंदी ऐ मतलब कि अपने खेत्तर गै लोक जाना होऐ उद्धर लोक रस्ते च गै मतलब कि बैठी दे होंदे ते बड़ी ज्यादा प्राब्लम होंदी ऐ ते लोक मगर मन्नदे हैनी ऐ इ'नेंगी मतलब कि जिन्ना मर्जी आक्खो इ'नें नेईं इ'नें मन्नना नि होंदा ऐ ते जेह्ड़े साढ़े ग्रांऽ दे सरपैंच पैंच ने एह् बी बड़े ज्यादा ढिल्ले न ते मतलब कि ज्यादा बाह्र बाह्र बी जाना होऐ ते ना कोई मतलब कि श शर्म नि करदे कोई किश नि सामनै गै बैठी जन्दे ते खेत्तर जिल्लै जाना होए लोकें गी ते बिच्च गै बैठे दे होंदे ते फिर इ'नेंई आक्खना होए किश ते उप्परा उल्टा सानू किश आखदे कि तुस केह् करना बगैरा मतलब कि गोरमैंट ने इ'नेंगी बारां बारां ज्हार रपेआ बी दित्ता कि घर फ्लैशां बनाओ ते इ'नें फ्लैशां बी बनाई दियां मगर नेईं इ'नें बाह्र बैठना होंदा ऐ ते उ'दे कन्नै बड़ी ज्यादा प्राब्लम होंदी ऐ कि जेह्ड़े बाह्र बैठदे मुश्क बगैरा इन्नी ज्यादा होंदी ऐ असें कुतै म के जाना होऐ ते बड़ी ज्यादा सानू मुश्क आंदी ऐ ते जेह्ड़े ग्रांऽ दे चलो जेह्ड़े बुड्ढे बुड्ढे लोक न ओह् ते चलो ओह् हैनी हैन ओह् ते नेईं जन्दे मगर जेह्ड़े जवान ऐ उ'नें बी घा उ'नें बी बाह्र गै बैठना होंदा ओह् घर बी नि बैठदे बुड्ढे ते बैठदे बैठदे